ہم لوگوں کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے ہم اور ہم اس پر ہی عمل کرتے ہیں جیسے کہ سب لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت بھیڑ ہوتی ہے اور سب لوگ عید گاہ پر جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے اور عید گاہ پر کافی رونق ہوتی ہے میلہ وغیرہ بھی جڑتا ہے اور بچے گھومنے بھی جاتے ہیں اور ہندؤں میں جیسے کہ جیسے کہ مند اپنے مندروں میں جاتے ہیں اور پوجا وغیرہ کرتے ہیں اور ناریل وغیرہ بھی پھوڑتے ہیں اور مطلب انھیں کوئی کوئی تیوہار وغیرہ کرنا ہو تو اپنے پنڈت کو بلاتے ہیں وہی وہی اپنی دن تاریخ نکالتا ہے جنم جیسے کہ کسی کی شادی وغیرہ کرنی ہو تو اپنی ان کی جنم کنڈلی بھی پنڈت ہی بناتا ہے اور اپنے پنڈت پر کافی بھروسہ کرتے ہیں